अगर अस गल्ल करचै जेह्का आत्म हत्या जेह्के किसान लोग अपनी आत्म हत्या करदे उंदी बेचारें दियां मजबूरियां होंदियां तां गै ते करदे ओह् उंदियां आत्म हत्या करने दियां इयै बजह् रौंह्दियां कि बेचैरें इन्नी मैह्नत कन्नै बचैरे पूरे साल मैह्नत कीती ते फ्ही उनेंगी ओह् फसल नेईं होंदी केईं बारी केह् होंदा पैह्लें दे बर्खां गै नी बरदियां टैमें दियां बर्खां गै नी बरन टैमें दियां ते इन्नियां शैल फसलां जेह्कियां ओह् नेईं होंदियां फ्ही केईं बारी फसलां बी होंदियां शैल लग्गी दियां फसल होई होग जिस साल तां उस साल केह् होंदा बर्खा बरी जंदी उंदे दाने जेह्के किरी जंदे ते पिच्छें जेह्का उंदा किश बचदा नी ऐ उस हिसाबें उनेंगी ओह् बी इक बड़ा नुक्सान होंदा ते इस्सै नुक्सान दी बजाह् कन्नै उनेगी अपनी जान देना पौंदी कि उनें केह् कीते दा होंदा उंदे कश इन्ने पैसे ते नी होंदे सारें कश ते नी होंदे किश होंदे जिंदे कश होंदे लेकिन जैादातर जेह्के किसान लोग होंदे जेह्के इक बाड़ी बाह्ने आह्ला होंदा ओह् इयै करदा कि कुसै कशा दा दुहारे पैसे लेईयै बीऽ रहाई ओड़दा सोचदा कि चलो अऊं इसी पैसे फेरियै देई ओड़ंग केई बारी क्या क्या लोग होई जंदे लोकें दे सिरें पर ते फसलां जेह्कियां न ओह्दे बाद ओह् नेईं होंदियां मतलव उनेंगी फायदा नेईं होंदा केईं बारी उंदा नाज सड़ी जंदा अन्दर रक्खे दा जां जिन्ने उनैं पैसे सोचे दा होंदा उन्ने पैसे उनेगी कमाई नेईं होंदी ते इस्सै इयै कुश बजाह न जेह्दी बजैाह् कन्नै ओह् केह् करदे कि अपनी जिंदगी गै खत्म करी ओड़न ते इन्ने परेशान होई जंदे कि ओह् कुत्थें जान नहाड़े तै इयै कि सरकार इयै करी सकदी कि उनेंगी दिक्खै कि उंदे कश बीऽलैने तै पैसे हैन जां नेईं हैन जां सरकार कोई ऐसे उनेंगी देई सकदी कुश ऐसियां कोई स्कीमां आने जेह्दे कन्नै उनेंगी रहाने तै बाऽ थ्होऐ जां लोन लैने दी उनेगी जरूरत नी पवै जां सरकार गै उनेंगी लोग देऐ इन्ना मैंह्गा लोन नी देऐ केह् आखदे लोग ते उंदी कोई मदद करी ओड़ग उंदी जां उनें जेह्ड़े कदम चुक्कने कशा दा बची सकदे उंदी जेह्की जिंदगियां गौरमैंट केह् आखदे दिक्खना चाही दा सब इस साईड़ कि कसानें दियां जेह्कियां मौतां ओह् घट्ट होन कि इयै जेह्का बचैरा पूरी ध्याह्ड़ी धुप्पा बर्खें बिच्च जिसलै एह् मैह्नत करदे ते मेह्नत करने दे बाद बंदे गी जि सलै अपने पैसे नेंई थ्होन फ्ही बड़ा दुख होंदा फ्ही बंहा दुखे दे मारे किश बी कदम उठाने तै मजबूर होई जंदा फ्ही एह् ऐसी नी होना चाही दा एह् गल्त ऐ ते तां करियै सोचना चाही दा कि उनेंगी जिसले बर्खां गी सोचन ते जिसलै उंदे कोल पानी नी होंदा ते ओह् सरकारी पानी नैह्रां कोई ओह् होई जा नैह्रें दा पानी होइया जां खूहा देना चाही दा जित्थमां दा पानी लेइयै अपनी फसलें गी पूरा करी सकन ते जेह्कियां ऐसियां गल्लां होने कशा दा बची सकन